हॅलो हो फोन मनिशा इवेंट मॅनेजराक लागला न्ही आं हांव म्हजें नांव प्रियांका म्हाका म्हजी बड्डे पार्टी प्लॅन करपा खातीर तुमचो हेल्प जाय आसलो म्हजो पंचिसावो बड्डे

हय म्हाका ना म्हाका म्हाज्या बड्डेक न्हू अशें कृष्णाची थीम जाय आसली

केक पांच पांच केजीचो केक जाय केकां थीम तुमी तुमकां जाय ते यूज करूंक शकता तुमकां जाय ते करात चॉकलेट केक जाय म्हाका थीम ती मागी थिमा प्रमाणे तुमकां जाय ते तुमी चूज करात आनी जेवणाचो जे मेन्यू आसतलो तो हांवें तुमकां सांगला तुमी मागीर करता न्हू अशें अरेंज म्हाका आयस्क्रीम जाय पडटली आनी गोबी मंच्युरियन बटर चिकन फ्रायड रायस मागीर आनी सादें शीत एक करा की सगळीं जाणां खाता अशी ना न्ही फ्रायड रायस बीन दाळ आनी दाळ आनी एक गोड पदार्थान म्हटल्या शेवयो ना जाल्यार गुलाब जामून तशें किदें दवरूंक शकता तुमी आं बरें चलता गुलाब जामून दवरात तुमी तशें कांय ना आमचो शंबर एक तरी लोक आसतलो शंबरेक लोकांची तुमी जेवणाची वेवस्था करा आं बरें आं

एक अंदाजी घरात तुमी तुमचे मागीर टोटल कावंट किदें आसा तो म्हाका सांगू शकता

आं आं आं बरें आं तशें आनी तुमी तशें तुमी समज एक्स्ट्रा किदें हाडला आयस्क्रीम बी तुमी म्हटली पावना जाल्या न्हू एक्स्ट्रा हाडली जाल्यार तुमकां एक्स्ट्रा पे करपाक शकता न्ही हांव आनी पार्टी होस्ट बीन करपाक तुमी तुमचो धाडटा न्ही अशें प्लेन करता तें

हय हय सगल्यांक अशें म्हटल्या आमच्या म्हाज्या एजीच्या गोंयांची जी भुरगीं आसा पळय तांच्या खातीर सेपरेट गेमी दवरा मागीर बायलां खातीर सुद्दां तुमी गेमी दवर दवरात भुरग्यां खातीर सेपरेट दवरात दादल्यां खातीर सेपरेट हे सगल्यांकूच आं हय प्रायजां आमी हाडटा हय हय कळ्ळें आं बरें एक धा एक तरी अशें दवरात तुमी त्या अशें सगळ्यांक भाग घेवपाक असो मेळपाक जाय न्हू म्हणून हय आमी पळोवपाचो तुमी पळयता हॉल काय आमीच पळोवपाचो

हय हय हय बरें तशें जाल्या आमच्या हय दिया सजेशन तुमचे ओके

बरें तर ना फुलांचे पाकळ्यो जातले पुरो तुमकां हांव मागीर परत फोन करता तर

आं फोटोग्राफर तुमी करता न्हू अरेंज फोटोग्राफर तुमचोच पळयात तुमी मागीर कितलो खर्च जाता पळय तो म्हाका सांगा माई हांव तुमकां दिता तितले बरें तर तुमकां करता हांव मागीर फोन ना आनी किदें सांगपाचें आसल्यार तुमकां मागीर फोन करता आं सांगात केक नॉर्मली अशें साडे णव म्हटल्यार हाडल्यार पुरो न्ही साडे णव म्हटल्यार कित्या आतां आतांच्या बर्थडे बेगीन केन्ना जायना टायम समज जर सातांक दिता जाल्यार लोक णवांक बीन येता ते खाती लेटूच मातशें लेटूज करूया कांय प्रोब्लम ना तुमकां मागीर करता हांव परत फोन आनी किदें सांगपाचें आसल्यार बरें देव बरें करूं हय हय बरें बरें देव बरें करूं